हून गल्ल आई ऐ सोशल मीडिया प्लैटफार्म आस्तै कि असें प्लैटफार्म सोशल मीडिया यूज कीते दा ऐ जां नेईं कीते दा ऐ अगर कीते दा ऐ ते ओह् साढ़े ताईं जरूरतमंद हा के नेईं हा के साढ़े ताईं गलत इंप्रैशन हा के नेईं हा दिक्खेआ जाह्ग तुसें में इंस्टाग्राम यूज़ करनी होन्नी आं मेरी अकाउंट बी ऐ ओह्दे उप्पर ते बोह्त सारी चंगियां बोह्त सारी चंगियां चीज़ां बी हैन ओह्दे उप्पर ते बड़ी गलत बी हैन ते ओह् साढ़ा बनदा ऐ कि सानूं किस ताईं उसी यूज करनी ऐ ते केह्ड़ा सानू अग्गें जाइयै जरूरत ऐ लोग बड़े उसी नैगेटिव तरीके च बी यूज करदे न ते बड़े पाजिटिव च बी यूज करदे न ते नैगेटिव दिक्ख दिक्खने दा नजरिया होंदा ऐ अगर अस नैगटिव यूज करना चाह्ङ ते नैगटिव यूज होना ते अस अगर पाजिटिवली उसी यूज करना चाह् ते पाजिटिव यूज होना ओह्दा ते साढ़े ताईं ओह् बड़ा जरूरी ऐ कि किस टाइप दा अस उसी यूज करदे आं ते जियां में इंस्टाग्राम यूज करनी होन्नी आं ते में उसी स्हेई तरीके कन्नै यूज करचै ते स्हेई तरीके कन्नै गै आंदियां न पाज़िटिव चीजां बी होंदियां न जियां ओह्दे च आर्ट आंदा पेंटिंग आंदी ऐ स्कैच आंदे न बौह्त सारे बनाना सखांदे बौह्त सारी चीजां बनाना सखांदे बी हैन अगर अस सिक्खना चाह्ङ किश किश चीजां ओह्दे च गलत बी आई जंदियां न कदें कदें अठारां साल दे उप्पर जेह्ड़ी जेह्ड़ी साढ़ी नालेज़ तों बाह्र होंदियां न चीजां ओह् आई जंदियां न जो गंदी गंदी गालीं आई जंदियां न एह्दे ते ऐ बच्चेआं ते गलत इंप्रैशन पौंदा ऐ ते एह् निं करना चाहिदा ऐ बच्चेआं नू बी समझना चाहिदा ऐ ते उनां नू बी समझना चाहिदा ऐ जेह्ड़े ऐसी चीजां पांदे न ते इ'यां चीजां नेईं पानियां चाहिदियां न उसी बी समझना चाहिदा ऐ कि बच्चे बी यूज करदे न ते उस तरीके कन्नै उसी यूज करना चाहिदा होर ते उ'नेंगी कोई प्राब्लम निं आनी चाहिदी ऐ अग्गें जाइयै अस किस तरीके दे नाल उस ऐप गी यूज करा दे आं कैसे सोशल मीडिया प्लैटफार्म अस यूज करा दे आं ओह् पौंदा इंप्रैशन गलत बच्चें उप्पर ते में ते बड़ा मी ते बड़ा स्हेई लग्गेआ इयै प्लैटफार्म इंस्टाग्राम दा कि कैह्ल्ली कै कि मीं स्कैच बनाना आंदे हे ते में स्कैच ओह्दे पर बड़ी सारी चीजां सिक्खनी बी आं कि किस तरह् दी स्टोक खिच्चनी होंदी ऐ किस तरह् बनानी होंदी ऐ ते केह् केह् कम्म करना होंदा ओह्दे उप्पर ते एह् बड़ी सारी चीजां असें सिक्खी दियां बी हैन ते सानूं कोई प्राब्लम निं आई ऐ एह्दे उप्पर बट बच्चे निक्के निक्के बी यूज करदे न ऐज ए सोशल मीडिया प्लैटफार्म ते एह् ही गल्ल ऐ कि लोकें गी समझाना चाहिदा एह्दे उप्पर कि कोई गल्त गल्ल नी पान ते कोई गल्त चीज निं पान जेह्दे जेह्दे कन्नै अगले अगले बंदे गी कोई प्राब्लम आह्ग ते निक्के निक्के बच्चें उप्पर कोई गलत इंप्रैशन पौह्ग ते ऐसी कोई चीज निं पानी चाहिदी ऐ फेसबुक टवी टविट्टर जां फिर कोई बी ऐसी इंस्टाग्राम ऐप उप्पर ते में इसदा स्हेई गै यूज़ कीता ऐ ते बड़े सारे दोस्त बी बनदे न इंस्टाग्राम उप्पर ते ओह्दा स्हेई यूज करने आं जां गलत यूज करने आं जे यूज करने दा तरीका होना चाहिदा ऐ ते कनेहा नजरिया ऐ साढ़ा ओह् होना चाहिदा ते बड़ी सारी गंदी गंदी चीजां बी आंदियां ओह्दे उप्पर बट ओह् साढ़ा ऐ कि असें दिक्खनियां ऐ कि नेईं दिक्खनियां हैन पर दिक्खेआ जाह्ग बड़ी जरूरी बी ऐ एह् चीजां के अस पूरा नैट कोलुूं जुड़े दे रौह्न्ने आं बाह्र दी दुनियां कोलूं जुड़े दे रौह्न्ने आं बाह्र केह् चला दा ऐ केह् नेईं बड़ी सारी इ'यां न्यूजां बी आंदियां रौंह्दियां न ओह्दे उप्पर कि सानूं अग्गें जाइयै कोई प्राब्लम निं आंदी ऐ अस जे ऐ जे बाह्र दी दुनियां कोलूं कनैक्ट रौंह्दे आं एह्दे कन्नै के कोई बी बाह्र दा फ्रैंड बनी जाह्ग साढ़ा आनलाइन ते अस ओह्दे कन्नै अपनी कोई गल्ल शेयर करी सकने आं कोई बी ईजली अस कुसै कन्नै अपने फ्रैंडा कन्नै गल्ल करी सकने आं काल उप्पर नेईं ते इंस्टाग्राम उप्पर अस बड़े ईजली उ'नेंगी मैसेज करी सकने आं बड़ा कुछ सिक्खी सकने आं कोई लोक अपना इंस्टाग्राम अकाउंट फेम पाने ताईं करदे न कि स्कैच दी फोटो पांदे न ड्राईंग दी फोटोआं पांदे न जां रीलां बनाइयै पांदे न ओह् लोकें गी पसंद आंदियां न ते ओह् लाइक करदे न अगर नेईं आंदियां ते ओह् डिसलाइक करदे न एह्दे च साढ़ा कोई मेन रोल नेईं ऐ कि सानूं पसंद आह्ग के नेईं आह्ग एह् साढ़े उप्पर डिपैंड नेईं ऐ ते एह् अकाउंट स्हेई बी हैन इक तरीके कन्नै ते गल्त बी हैन ते जियां अस यूज करगे जां जियां अस उसी दिखगे एह् साढ़ा मेन ऐ कि अस उसी कियां तरह् दिक्खा दे न अस लाइक करदे आं के डिसलाइक करदे आं ते सोशल मीडिया प्लैटफार्म ते अज्ज इक बच्चा बच्चा यूज करदा ऐ ते सारें दियां आइडियां उप्पर होंदियां गै हैन ते लोकें गी दिक्खी सुनियै पाना चाहिदा कि बच्चें बी दिक्खना ऐ बच्चे बी दिक्खी लैङन ते साढ़ा केह् गल्त इंप्रैशन पौना ऐ ते उसी नजरें च दिक्खियै ते सानूं अग्गें कम्म करना चाहिदा ऐ ते ते बस एह् ही ऐ कि एह् सारी चीजां साढ़े ताईं स्हेई बी हैन ते गल्त बी हैन ते दिक्खेआ जाह्ग ते स्हेई तरीके कन्नै यूज करचै स्हेई हैन ते गल्त तरीके कन्नै यूज करचै ते गलत हैन ते एह्दे बड़े यूज़िस बी हैन के अस बड़ा किश सिक्खी सिक्खी सकदे आं एह्दे उप्परों ड्राईंग बनाना सिक्खी सकने आं रीलां पाना सिक्खी सकदे आं बड़ा कुछ सिक्खी सकदे आं होर कोई ऐप एह्दे उप्परों कियां यूज करना ऐ इसी कियां क्नैक्ट करना दूएं ताईं ते एह् ऐ मीडिया सोशल मीडिया प्लैटफार्म दे यूज़िज